हाँ जी बोलिए हाँ जी हाँ जी हमारे यहाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको कैसी टाइप की चाहिए मतलब क्या रंग कैसी चाहिए आपको तो जैसे कुछ हाँ हाँ हाँ तो देखिए हमारे पास क्या है ना कि चेक में भी शर्ट अच्छी अवेलबल हैं और लाइनिंग वाली भी हैं और प्लेन शर्ट भी हैं तो मैं कैसी टाइप की आपको दिखा दूँ अच्छा अच्छा चेक में दिखा दूँ ठीक है ठीक है तो यह देखिए चेक में ऐसी टाइप की आ जाएँगी जिसमें नारंगी कलर भी है और सफ़ेद भी है काला आपने कहा तो काला भी है जी वह प्राइस के बारे में आपको पहले बताऊँगी पहले आप यह चेक कर लीजिए और पैंट में भी कहा था आपने तो पैंट क्या जींस चाहिए कि ट्राउज़र चाहिए जी जी देखिए ओके ओके देखिए क्या यह हर एक यह इस रेंज में अवेलेबल है सबसे पहले तो यह मैं जो आपको दिखा रही हूँ अभी यह बाहर से बारह सौ से लेकर स्टार्ट हैं और यहाँ यह छः छः सौ का दिखाया मैंने यह जो सफ़ेद वाला आपको दिखाया ठीक है और यह काला वाला जो यह मैंने आपको दिखाया था यह समथिंग साढ़े सात सौ रूपये का आपको पड़ेगा और यह जो चेक जी जी वहाँ पर आपको दस परसेंट छूट मिलेगी और वह वह छूट भी तब मिलेगी जब आप दूसरा पैंट जो है ना वह समथिंग इसके साथ वाला ही लेंगे और जो पैंट है वह भी आपको महँगा नहीं मिलेगा जी जी अगर आपको सिर्फ़ शर्ट लेना होगा तो सिर्फ़ पाँच परसेंट ऑफ़ मिलेगा आपको दस नहीं मिलेगा शर्ट में देखिए मैडम ऐसा नहीं होता है अभी आप जहाँ खड़ी हैं ना मार्केट में यहाँ पर सारी की सारी ब्रैंडेड चीज़ें ही मिलती हैं अब आप यहाँ पर आईं हैं जी देखिए यह जो है ना यह सॉक्स का है जो शर्ट है और अगर आप पैंट पहनेंगी तो ब्लूबेरी की शर्ट भी हमारे पास में रखी है तो वह वाली आप लेंगी तो समथिंग समथिंग वह चला जाएगा ढ़ाई हज़ार की जी टी टी शर्ट आपको कैसी टाइप की चाहिए रोज़ पहनने वाली या तो फिर कहीं ऐसा कुछ मतलब कहीं आने जाने वाली अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलिए ठीक है मैं दिखाती हूँ आपको और कैसा कुछ स्पोर्ट्स टाइप का भी कुछ चाहिए या तो सिर्फ़ ऐसे ही देखिए टी शर्ट तो हमारे यहाँ तीन सौ से स्टार्ट है तीन सौ से लेकर ढ़ाई हज़ार तक की टी शर्ट हमने रखी हुईं हैं और स्पोर्ट वाली की अलग प्राइसेज़ हैं आप जो कह रही हैं रोज़ पहनने के लिए रोज़मर्रा वाली उसकी अलग है ठीक है ठीक है टी शर्ट का तो टी शर्ट के तो काफ़ी कलर आपके मिल जाएँगे देखिए क्या है कि बारह कलर यह पूरा सेट है आप इसमें से एक चूज़ कर सकती हैं ठीक है और उसमें से अगर आपको कलर ना समझ में आए तो आप बताइएगा मेरे पास और भी इसके जो थोड़े हल्के रंग हैं ना वह भी रखे हुए हैं

अरे मैडम अब तो तीन सौ का तो शर्ट टी शर्ट ही है अब उसमें क्या ही कम करेंगे अब अच्छा अच्छा ठीक है मैडम आपकी मर्ज़ी धन्यवाद